ना हांव ड्रॉइंग करता आसतना कांयच डिसायड वा तयार करना म्हाका जें कितें म्हज्या मनांत येता तें हांव चित्र काडटा म्हाका चड करून सिनरी काडपाक खूब आवडटा जशें वॉटरफॉल हें म्हाका खूब आवडटा

उदक व्हांवता तें म्हाका खूब आवडटा तें हांवें ड्रॉइंग खूब काडलात म्हाका तें काडूंक खूब खोशी जाता म्हाका झाडाचें चित्र काडूंक खूब आवडटा आनी लोकांक कूय खूब आवडटा त्या पडोवंक